जय झूलेलाल बॉलीवुड में हर जॻह फैशन जो रुझान प्रभावित कंदो ई आहे हुनमें कोई शक जी ॻाल्हि न आहे मूंखे बि ॾाढो कयो अथईं चांदनी हिकु अहिड़ी पिकिचरु आहे जंहिं ॾाढो रूझानु ॾिनो आहे हुनमें शिफोन जूं साड़ियूं जेकी मुंहिंजी शुरुअ खां पसंदि कंदी आहिनि उहो मां पाईंदी आहियां ऐं उन खे ॾिसण खां पोइ वधीक लखनऊ जो कम मूंखे ॾाढो वणंदो आहे लेकिन जॾहिं खां चांदनी पिकिचरु ॾिठी त हुनखां पोइ वधीक करण लॻा इहा ॿी ॻाल्हि आहे की जेको हुनमें पिक्चराईज़ेशन थींदो आहे उहो असांजे साम्हूं जंहिंमहिल अचे थो तंहिंमहिल न थींदो लेकिन हा भारत ॾाढो कॉपी कंदो आहे ऐं जेका सुठी बि ॻाल्हि आहे छोकी फैशन पुठितां ई थो अचे पियो मां बि हुनखे ॾिसी करे काफ़ी ड्रेसिस ठहाराइयूं आहिनि लेकिन ॿी ॻाल्हि आहे की उहा ठहण महिल असांजी उहा फिनिशिंग न ईंदी आहे जय झूलेलाल